गामियारि आबाद मावनायाव गोरों मावथि नागिरनाय आरो हमथानायनि जेंनाफोरा मा मा होनोब्ला जेरै जोंनि गामि एरियायावथ' एथ'बांमानि गोरों नागिरना मोना जोंनि गामियाव बिदिनो गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाबोनाय नांगाल जुंगाल बिदि जोंनो मोसौ बिदिजोंनो मावनानै जाबोनाय

दानि बादि मदार्न जुगनि माबा बेफोर बादि मावनानै जानो हाया जोंनि गामि एरियायाव बेनो आरो आरो हाजिरा मावनाय दानि हाजिरा मावनाय मुजिरा मावग्राफोर हौवा हिनजाव हिनजावफोरना आलदा हौवा हौवाफोरना आलदा दा जेरै हिनजावफोरनि माय गायनाय खामला गायनाय जानोसै जानोसैलाय सानसेयाव थामजौ ब्रैजौ बेबादि आरो आरो हौवाफोरनाबो बिदिनो दैज्लांयावबो हाजिरा मावनाय आलि दाननाय आलि खोनाय हालौनाय फोरबादि